आंनि सेकेण्ड प्रदाङानो जाहैबाय दाबा आङो दाख्लै बिस्तिबार हाथायाव नागालेण्डनिफ्राय दागबा फानफैदों होनबाय थानानै दखानदारा बुंनायखाय दाबाखौ बायनानै लाबोबाय दानियाबा न'वाव फैनानैहाय आङो दाबाजोंहाय मैगं हाबाय सामब्राम हाबाय नह दानाबा सामब्राम हानायजों लोगोसे अखानायैनो बौथुवा जाबाय बेखार जा थगायनानै हरबाय आङो दखारदारा बेखौ बायनानै जा लस जाबाय आं बिनिस्राय स्राय आङो दाम खमनि फन्सास थाखासोनि दाबाफोर लाबोयोबा साबसिन जागौमोन